पंचवीस मे एकोणिशें त्रेसश्ट म्हजो जल्म जालो अठ्ठावीस मे एकोणिशें एक्याण्णव म्हजें लग्न जालें एकोणीस नोव्हेंबर एकोणशें सत्याण्णव म्हाका पयली चली जाली वैश्णवी एक जून दोन हजार एक म्हाका दुसरी चली जाले अनघा आनी वीस जून दोन हजार णव म्हजे आईचें निधन जालें